जय झूलेलाल मां तव्हां खे हिन महाराष्ट्र शहर में जे तीअं हॉस्पिटलनि में अॼुकल्ह शेवाऊं जेकी सुठियूं तमामु चालू थियूं आहिनि जेकी असांखे किफ़ाइती में मिलनि थियूं पयूं असांजी जेका नई टैक्नोलॉजी आई आहे जीअं तीअं माण्हू जीअं तुरंत जल्दी थोरो भिटके न ऐं उहे जीअं सि टी स्कैन थी थिए एंजियोग्राफी थी रही आहे टू डी थी रही आहे ई सी जी खां पोइ जेका अॼुकल्ह टू डी आई आहे त उहा ईअं आहे के जेको इंसान बढ़े नथो सघे वधीक पैसा आहिनि एंजियोग्राफी जे लाइ त उन जो कमु टू डी सां थी रहियो आहे ईअं नई नई टैक्नोलॉजी जेकी अॼुकल्ह जामु हॉस्पिटलनि में जीअं साइन हॉस्पिटल आहे कंहिं हॉस्पिटल आहे जय जय हॉस्पिटल आहे ऐं अहिड़ियूं जामु गोरमेंटियूं हस्पिटल्स आहिनि जिते इहे शेवाऊं उपलब्ध आहिनि जीअं कोई बि मरीज़ु मनी वेचारो भिटके न जीअं अॼु टाटा मेमोरल हॉस्पिटल आहे केंसर जो इलाजु अची चुका आहिनि उन्हनि जे बारे में केतिरो कुझु टैक्नोलॉजी अॻियां कयो आहे जीअं फिज़ियोथ्रोफी उन्हनि जी थी रही आहे उन्हनि जी थी रही आहे उन्हनि खे किमोथ्रोफी मिली रही आहे कंहिंजा ॿ किमोथ्राफी कंहिंजा टे किमोथ्राफी थी करे जामु जल्दी पेशेंट थी थी करे अचनि था तीअं हार्ट पेशेंट्स से लाइ अॻे कीअं असां हुननि जी ओपिन हार्ट सर्जरी जेका चई वेंदी उई उन जॻहि ते अॼु प्लास्टिक सर्जरी बि आई आहे एंजियोप्लास्टिक बि आई आहे जेका एंजियोग्राफी ज़रिए थी रही आहे ऐं इंसान खे ॿिनि टिनि ॾींहंनि में छुटी मिली हो ठीकु थी करे पंहिंजे घरु वञी रहियो आहे तीअं तमामु सुठो महाराष्ट्र में हॉस्पिटलनि जो किफ़ायती ऐं सुठियूं सेवाऊं अॼु निजी लाइफ में चालू थियूं आहिनि दवाऊं इस्पतालि में सुठियूं अचनि थियूं ऐं सस्तियूं बि जेनेटिक बि जीअं मतिलबु इंसान डॉक्टर लिखी ॾे अफॉर्ड करे सघे तीअं उहे दवाऊं बि उपलब्ध आहिनि त ईअं टैक्नोलॉजी तमामु सुठी असांजी शेवा लाइ आई आहे जय झूलेलाल